हम स्कूल जाते थे ना तो हम चित्र बनाने के सीखे थे मास्टर सिखाते थे चित्र बनाने को तो कभी सुग्गा बनाते थे कभी मोर बनाते थे कभी सुग्गा बनाते थे कभी मोर बनाते थे चित्र बनाते थे तो सखी सब आते थे तो सखी सब पूछते थे जी आपको नीक लगते है तो कहते बहुत ठीक लगते हैं तो सखी सबसे पूछते थे मास्टर साहब से कहते जैसे मास्टर साहब कभी कभी जाते थे तो मास्टर साहब कहते थे कि आज ये सवाल क्यों बनाकर लाइए ये चित्र बनाकर लाइए आज चित्र बनाकर लाइए तो सब दिन चित्र बना के लाते थे कभी मोर बनाते थे कभी सूगा बनाते थे कभी बनाते थे कभी कभी सब चीज बना के लाते थे मोर सब चीज़ बनाते थे जाते थे हम स्कूल तो सब कुछ लाते थे चिड़िया बनाते थे मोर बनाते थे सूगा बनाते थे मोर मजूर बनाते थे सब चीज हम बना के लाते थे तो बड़ी अच्छी लगती थी बहुत अच्छी लगती थी हमको बहुत अच्छे लगते थे सखी सहेली से भी पूछते थे जो आपको नीक लगते थे तो कहते बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छी लगती है मास्टर साहब को भी जाते दिखाने के लिए तो कहते बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है बहुत अच्छी लगती हैं